आंनि गामियाव सोरबा जिबौजों सौजाब्ला आं गिबियावनो मानसिखौ मोजाङै जिरायनानै थाग्रोनो होयो आरो जेब्बो गिनोलागा गैया सब थिक जागोन जेबो खैफोद फैया होननानै आङो बे जिबौ सौजाग्रा मानसिखौ साहस होयो बेनि उनावहाय जिबौ सौनाय जायगायाव आथिङाव सौदोंब्ला आङो बे खिनियाव जि जों एबा दिरुंजों आङो मोनथाम जायगायाव खायो खानानै आङो लोगो लोगो जेसेबां हायो एसेबां थाब खाथिनि गारिखौ लिंहरो मानो होनोब्ला अवान जिर' ओइथ खौ लिंहरगौ मानि गोबाव सम जायो बेखायनो आङो खाथियाव जायनो जे गारि मोनदों बेजोंनो देहा फाहामसालिसिम लानानै थाङो डक्टरनिसिम लानानै थाङो जोंनि जिल्ला हस्पिटेल बेयाव जिबौ सौनायनि माखासे एनटि भेनम इन्जेकसन मोननाय जायो ओंखायनो आङो बे देहा फाहामसालिसिम जोंनि गामिनि सोरबाफोर जिबौ सौजायोब्ला आङो देहा फाहामसालिसिम हानायमानि थाबै सहैनायबादि लानानै थाङो